जोंहा दस बिगा हा दं इयाव आबाद मावो इबार थांनाय बोसोराव ओ फास बिगा रनजित गायदोमोन इयाव ओ बिगासेयाव बार' मनहै मोनदो इनिफ्राय बाखिखो ओ आयजं गायदो इखोनो ओ बि माइखो जोंहा हानानै नानानै जोङो ओ बेफारिनो आठस' थाखायाव फन्द्र' मन फानहरदो इनिफ्राइ बाखिखो न'आव जानो खार'नै न'आव लाखिदो जोंनि हाया इदि दैबो लोमा ओमफ्राइ दंग'नि दैबो मोनो खिथि मावनायाव जोंहा जेबो खस्थ' जाया दा माइ आबाद मावखांनायनि उनाव मेसेंनि खार'नै ओमफाय ओ बिगाथाम बेसर फोदो बिनिनो दा बियाव उम हासार मुलिबो होखांबाय आरो दा खेबसे होनो दंबायो फिथाइ थायनायनि आरो बाखिखो आलुबो बिगासे गायदो बियावबो मुलि इरि होखांबाय इनिफ्राइ मथर इसे फोदो ओ मथरबो एसे फोदो इयो माबाथ'याखै ओ दा मथरा बारदो थायथ'आ फिथाइ थाइथ'आखै इनिफ्राइ आरो जोंहा ना फुख्रिबो दङ इयाव ना फिसा होनानै ओ उम ना फिसा होनानै जों न'खरावनो जायो आरो बारा जानायखो बेलेगनो बेफारिनोबो फानहरो आरो जोंहा बारि गय बारिबो दङ गय फिथाइखो ओ गय बारि जाहा न'आव गय बारिबो दङ बेखो जोङो बेफारिनो न'आवनो फानहरो आरो उनहालागि आरो गय बारिखो फेदेरनो खार'नै दा हा होनो नागेरदो ओमफ्राइ गय बारिखो गायबावनो नागेरदो माइनि दामा दा आठस' बिस थ्रिससै जोङो फानहरबाय दं जिगाबखो बिगासेयाव जोङो सारिस' थाखायै फानदो बिनिफ्राय जोंहाबो फानहरदो माइखो ओमफ्राय गय बारिखो जोंहा बोसोराव फाननानै ओ फन्द्र' हाजार बार' हाजार मोनो